मां हॉस्पिटल वियोसीं ॾाढी तकलीफ़ सां पहुतमि हुते पहुची करे ॾिठुमि त जाम लाइन लॻी पई आहे पर मुंहिंजी मज़बूरी हुई हुते बीहणो हुओ ॿियनि को न वसीलो हुओ ऐं उहा जेका मूंखे दवा वठिणी उन हॉस्पिटल मां वठिणी आख़िरि मूंखे लाइन में बीहणो पियो लॻभॻि ॿारहं खां वठी ॿी बजे ताईं मां ॿिठुमि पर ॾाढो थकिजी वियुमि पोइ माण्हू चयो दादा बेड़े जाओ इधर मां ठीक है बाबा बोलता है तो ठीक है हिन जे करे छा आहे पोइ उते वेही रहियुमि भॻवान खे ॿिनि कलाक खां पोइ मुंहिंजो नंबर आहियो